हम अपने मोबाईल पर ही न्यूज फ़ीड पढ़ता हूँ मैं अक्सर टी वी नहीं देखता और मुझे ना टी वी देखने का समय मिलता है जिसके कारण मैं जितने भी न्यूज़ देखता या पढ़ता हूँ या सुनता हूँ वह सब मोबाईल के माध्यम से ही होती है हमें ऐसे कोई ख़ास चैनल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे टी वी में काफ़ी सारे न्यूस चैनल्स आते हैं जो कि फ्री डिश है साथ ही मोबाईल पर यूट्यूब पर भी हम ने ढ़ेर सारे चैनल्स को सब्स्क्राइब कर के रखा है जो कि एक दम मुफ़्त में सभी के लिए उपलब्ध होते हैं जैसे आज तक है इंडिया टी वी है न्यूज ऐटीन इंडिया है ए बी पी न्यूज़ है रिपब्लिक भारत है टी वी नाइन भारत वर्ष है और भी कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्हे मैंने यूट्यूब के माध्यम से सब्स्क्राइब कर के रखा है और मैं उन्ही पर मोबाईल में न्यूज़ देखा करता हूँ वह काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें दिखते हैं साथ ही गूगल पर आर्टिकल्स भी रखते हैं जिसे हम असानी से जा कर पढ़ सकते हैं साथ ही कई पत्रिका जैसे की दैनिक भास्कर पत्रिका नव दुनिया इनके ऐप्लकैशनस पर एप इस्टोर पर उपलब्ध होते हैं जिसको हम असानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाईल नंबर के द्वारा लॉगइन कर सकते हैं और फिर उस पर आज की ख़बर कल की बीती हुई ख़बर या कोइ न्यूज़ कॉलम है या कुछ वीडियो है उस पर वो लगातार अपडेट डालते रहते हैं लगातार नई नई न्यूज़ को तुरंत ही